पाणि भारतीअ संस्कृति में पारंपरिक छेॼ रूप इनकरे ज़रूरी रूप मां महत्वपूर्ण आहे कि असांजे अचण वारी पीढ़ी कि पंहिंजी संस्कृति जो ॼाण थियण वेंदो आहे ऐं हिकु सुठो डांसर ठहिण जे लाइ हुनखे ट्रेनिंग वठिणी पवंदी आहे और सॼो ॾींहुं प्रेक्टिस करिणी पवंदी आहे तंहिं खां पोई पंहिंजे सरीर खे लची लचीलो ठाहिणो पवंदो आहे इअं ई सभु गुण हुजण खपेनि